परनाम परनाम हँ हँ परनाम बोलिऔ हमे मधेपुरा जिलासे बोलै छिए हँ बोलिऔ मधेपुरा जिलाके सोसाइटी जे छै बहुत अच्छा सोसाइटी छै एहिठिन टीचर भी बढ़िआँ छै कॉलेज भी बढ़िआँ छै कॉलेजमे प्रोफेसर भी बढ़िआँ छै मतलब बच्चाके साथ बढ़िआँ शिक्षा प्रदर्शित मिलै छै प्रदान कएल जाइ छै हमरा जिलामे तऽ अहाँ बच्चाकेँ एतए जिलामे एडमिशन अगर करबै ले चाहै छिए तऽ मतलब पूर्णरूपेण स्वेच्छासे एतए मतलब अपनेँ जिलामे एडमिशन करै सकै छिए एतए सब सुविधा बच्चाकेँ मिलत हमरा जिलामे अच्छा कोन कास्ट छिए अपनेँ हँ हम छिए यादव मतलब एतए हमरा आओरके जाति पातिके कोनो भेदभाव नहि छै एतए हमरा जिलामे जाति पातिके भेदभाव नहि छै बेवहार विचारके भाव भाव छै जाति पाति रीति रिवाज नहि छै तऽ एतए अप हँ हँ सब कास्टके लोक छै एतहु हमरा जिलामे सब किसिमके लोक छै मतलब सभके साथ अच्छा बेवहार राखै छै विचार राखै छै एतहुका मतलब हमरा जिलाके मतलब रीति रिवाज बहुत सुन्दर छै तऽ बच्चाके भी साथ भी मतलब बढ़िआँ इज्जति मिलत हँ मतलब रहैके भी उत्तम व्यवस्था छै हॉस्टल छै आवासीय छै कॉलेज छै हँ नहि नहि एतए बढ़िआँ मतलब सबचीज मिलै छै हॉस्टल भी मिलै छै कम खर्चमे अहाँके बच्चाकेँ हॉस्टल आवासीय मिलत एतए मतलब निस्सन्देह अहाँ बच्चाकेँ लैके आबिऔ आओर सही शिक्षा मिलत हमरा जिलामे एना कोना भी अहाँकेँ कम पइसामे एतए बढ़िआँ मिलत आओर शिक्षामे मतलब एतए बेसी पइसा नहि लागै छै मास्टरके बेसी फीस नहि छै एहिठिना मतलब एहिठिना मतलब सब किसिमके लोक छै गरीब अमीर सभलोक छै सब तरहसे एहिठिना निवारण होइ छै बच्चा सभकेँ मतलब उँच कोटिसे लैके निम्न कोटि तक मतलब एहिठिना सब नहि नहि जाति पातिपर कतहु भेदभाव हम जाति पातिके अहाँ मोनसे भुलि जाउ जाति पातिके भेदभाव नहि छै सिर्फ एतए बेवहार विचार भाव अच्छा होना चाही बेवहार होना चाही मतलब शिक्षा लैवला बच्चाके एतए जाति पाति नहि छै शिक्षक लोक सभमे आमलोकमे भी आमलोकमे भी मतलब नहि छै जाति पाति एतए किछु नहि छै एतए मतलब निस्सन्देह मतलब हमरा जिला अहाँ मतलब आबि सकै छिए घुमै ले हँ आओर बच्चाके एडमिशन भी करै सकै छी आँए नहि कोनो दिक्कत नहि मिलत किछु दिक्कत नहि एतए सब बढ़िआँ बेबस्था छै हँ हँ ठीक हँ ठिके छै राखिऔ हँ आबिऔ ठीक